मैंने बागवानी को एक शौक के रूप में इसलिए अपनाया क्योंकि मैं एक कृषक का पुत्र हूँ मैंने बहुत नौकरी लगने से पहले बहुत खेती की है तो मुझे लगता है कि एक बाग़वानी मेरा मुख्य शौक हो सकता है होता भी है क्योंकि हम स्कूलों में भी कुछ बाग़वानी वगैरह हमें पहली बात तो वृक्षों से पेड़ों से प्यार है हम प्रकृति की पूजक लोग हैं तो हम सबसे ज़्यादा बागवानी पेड़ पौधे लगाना इसका हमें एक शौंख है तो हम इस्कूलों में भी लगाते हैं और घरों में भी बगीचे का शौक है क्योंकि हम हमारे पास कुछ खेती है तो हम इसमें ल हम हमारा शौक ही है कि हम इसको शौक के रूप में अपनाए